ورزش کرنا بہت اچھی بات ہے ورزش کرنے سے بدن فٹنیس میں رہتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ ورزش کرنے سے جو ہے ہمیں مزہ آتا ہے پہلے تو گاؤں دیہات میں رہتے تھے وہاں ورزش کر کرتے تھے کھیتوں میں پارکوں وغیرہ میں اور اس کے بعد پھر جب سے شہر میں آنا ہوا ہے تو شہر میں تو اتنی جگہ ہے نہیں لیکن یہاں پہ رننگ مطلب ہوتی ہے مشین سے دوڑتا ہوں روزانہ پانچ کلو دس کلو میٹر کے حساب سے اور مجھے بہت ہی مطلب میں یہ سب چیز سے دلچسپی ہے اور ہم بہت جو ہے اپنے آپ کو فٹ رہنا چاہتے ہیں اور الحمد لللّٰہ فٹ بھی رہتے ہیں روزانہ جو ہے ہم ورزش کرتے ہیں اور ورزش جو ہمارے لیے کافی فائدے مند ہے